जेनाकि भेल सरकारी इसकुल सरकारी इसकुलमे तऽ नहि नीक शिक्षा भेटैए किएकि एहि इसकुलमे बहुत एहन परिवार छै जे बेरोजगार छथि तऽ ओ अपन बच्चाकेँ तऽ प्राइवेटमे नहि पढ़ेताह ओ तऽ सरकारीमे भेजै छथिन लेकिन बहुत एहन बच्चो पढ़ैवला रहताह तहन ने बच्चामे अगर नहि पढ़ैवला रहताह तऽ हुनकासभके तऽ कोनो दिक्कते नहि आओर जे पढ़ैवला रहै छथिन तऽ गोटे आधेके एगो दुइगो पढ़ैवला रहै छथिन लेकिन ओहिओमे कि होइ छै तऽ ओसभ जे इसकुल जाइ छथिन तऽ हुनकासभपर मास्टर सरकारी इसकुलके मास्टर धिआन नहि दै छै आखिरकार बच्चा कै कि रहल हँ पढ़ि कि रहल हँ किछु छै जतऽ मास्टर हुनकर सभके शिक्षक भेलै हुनकर सभके नेतृत्वमे रहै छथिन ओ बच्चाके तऽ देखथिन ने जे बच्चा आखिरकार कै कि रहलै हँ लेकिन ओ चीज मास्टर नहि देखै छथिन ई देखै छथिन जे बस बच्चा ई कएलक या कोनो टास्क काम देलखिन तऽ ओ बच्चा पूरा कएलक या नहि देलखिन ईहोसब हुनकासभके कोनो अथी नहि जे बच्चा कि कै रहल यऽ नहि कै रहल यऽ खेलैते यऽ किछु करैए अनेक काज कै रहल यऽ ओहिसँ मास्टरके कोन धिआन लेकिन ई गलत छै मास्टरके सबचीज देखबाके चाही जिनका नेतृत्वमे बच्चा छै हुनका तऽ ईसब सबचीज देखबाके चाही आखिरकार बच्चा कै कि रहल हँ अगर हुनका पास कतहुसँ आबि जेतै पैरवी जे अहाँके पास ई बच्चा कि कै रहल अइ तऽ हुनका ई जवाब देबऽ पड़तै लेकिन ओ तऽ से देखै नहि छथिन ओ बस देखै छथिन जे हँ बच्चा पढ़ै छै कि नहि पढ़ै छै एहिसँ हमरा कोनो लेनाइ देनाइ नहि जिनकर बच्चा पढ़ै छै इसकुलमे हुनकर तऽ बहुत बेरोजगार आदमी रहै छथिन अपन बच्चाके पढ़बै छथिन लेकिन ओ मास्टर ई नहि समझै छथिन जे जिनका बच्चापर हम नहि धिआन देबै तऽ हमरो बच्चापर केओ नहि धिआन दैत ओ सोचै छथिन जे जाए दिऔ दोसरेके ने बच्चा बरबाद होइ छै लेकिन ई ओ नहि सोचै छथिन जे जिनका पास बेरोजगार छै ओ पढ़बै छथिन सरकारीमे लेकिन ओ सरकारी पाइ उठबै छथिन आओर ओ अपन बच्चाके प्राइवेटमे पढ़बै छथिन जाहिसँ कि हमर बच्चा नीक संस्कारी बनै जे केओ हमर बच्चाके नाम लिए लेकिन ओ तऽ ई नहि समझै छथिन जे आखिरकार जेना हम अपन बच्चाके बारेमे सोचै छिए हम दोसरोके बच्चाके बारेमे सोची से ओ नहि समझै छथिन ओ बुझै छथिन हँ हमर बच्चा नीक हुए हमर बच्चा ठीक रहै एहिसँ कोनो बात नहि अगर हमर बच्चा नीक रहत तऽ हमरा हमर नाम हैत ओ अपन नाम कमाबै दुआरे जे बच्चाकेँ एतेक दिन प्राइवेटमे पढ़ेलकै अपने सरकारी मास्टर छै ई छै बहुत से लोक नहि कहै छै बड़ नीक बच्चा बड़ नीक पढ़ेलखिन अपना बारेमे ओ जे होइ छथिन आओर अपन बिहारमे तऽ युवासभके तऽ कोनो मान्यते नहि अधिकतम जे कोनो धन्धा खोलिके बैसि जाइ छथि जेना कि पानेके तऽ किरानेके दोकान या कोनो केओ पेट्रोले बेचै छथि चौकपर तऽ केओ चॉकलेटे बिस्कुटके दोकान जे अनेक तरहके खोलिके बैसल छै किछु किछु तऽ रोजगार मिलत ने अपन धन्धापर तऽ लैके बैसै छथि ओसभ इएह सोचै छथिन जे आखिरकार ईहो काज कएलासँ अगर हमरासभके किछु रोजगार मिलैए तऽ हमसभ तऽ अपन अथी छी किएकि युवा युवा पढ़ैके समयमे जे जेथिन कमाइलए तऽ हुनकापर कि बीततनि हुनकर घरपर तऽ एक तरफसँ बितिए रहल छनि जे हुनका पास रोजगार बेरोजगार छथि लेकिन ओ तऽ जाके किछु कै नहि सकै छथिन तऽ ओ अपन पाने दोकान करै छथि तऽ चॉकलेटे बिस्कुट लेकिन घरोपर बैठिके पढ़ै छथिन जे पढ़ैवला रहै छथिन जिनका पास पइसा नहि छनि तऽ हुनकासभकेँ इहो छै जे सरकार एगो नीक कै देलखिन जे ओ लोन दै छथिन कतेक लोन लेतै के बच्चा लोन लेतै लेकिन तैओ जिनका पढ़ैके इच्छा रहै छनि ओ बच्चा तऽ जरूर लै लोन लै सकै छथि आओर बिहारमे तऽ एगो इहो तकनीकी प्रॉब्लम यऽ जे कॉलेजसब तऽ यऽ नहि बच्चा लाखो करोड़ो यऽ लेकिन कतहु इन्जीनियरिन्ग कॉलेज नहि बच्चाके करैके यऽ इन्जीनियरिन्गके इच्छा कतहु इन्जीनियरिन्ग कॉलेज नहि बच्चाके करैके यऽ सी ए तऽ कतहु सी ए इसकुल नहि एगो दुइगो आब बच्चा यऽ लाख करोड़ आओर एगो दुइगो इसकुल कॉलेजमे कहूँ बच्चा सेटल होइ ओतेकमे तऽ नहि हेतै लेकिन तैओ बच्चा जाइ छथि पटना तऽ बच्चा जाइ छथि मुम्बइ तऽ बच्चा जाइ छथि एहि विदेश ओहि विदेश कतहु मास्टर जिनकर बाप नीक कमाइ छथिन वएह ने अपन बच्चाके पटना कि मुम्बइ कि विदेश भेजतनि जो बौआ पढ़िहेँ ताहिके बाद ओ अएताइ पढ़िके अएताह तऽ बापोके मोन खुश आखिरकार हम अपन बच्चापर एतेक खरच कएलहुँ तऽ हमर बच्चा एना बनल लेकिन जिनका पास नहि छनि ओ तऽ सरकारिए इसकुल अपन बच्चाके भेजथिन आखिरकार बच्चा पढ़िके हमर आबै लेकिन बच्चा पढ़ैवला रहताह तब ने